म्हाका विणकामाची तशेंच हस्तकलेंत म्हाका आवड आसा ल्हान आसतना साकून म्हाज्या आवय बापायक पळयतां तांकां खूब आवड आशिल्ली विणकाम करपाची तेंक तांच्याच कडच्यान ती म्हाका मेळ्ळा अशें म्हाका दिसता हांवेन खूब वेगळे वेगळे रंगाचे डिझायनाचें तुवालें केल्यात पूण ताचेर केन्ना हांवें कसलोय वेवसाय करचो असो अशें हांवेन चिंतले ना पूण अशें केन्नाच गांवांत किंवां म्हज्या मित्रां मदीं कोणाले इश्टां मदीं लग्न आसा किंवां कितें आसा सुवाळो आनीक कोणे म्हाका सांगल्यार हांव करून दिताले आनी हांव विडियो पळोवन किंवां कोणे डिझायन दाखयलें जाल्यार ते पळोवन सुद्दां हांव करूंक शकतां आनी आवडटा म्हाका खूब तशेंच आमच्या घरांत टेबल आसात ती भायले खंयच्यान हाडून आमी सजयनात हांवेच हातीन केल्ले तुवाले घालून सजयल्यात तशेंच म्हाका कागदाचे डेकोरेशन करपाक किंवां कागदाची सजावट करून घरान लावपाक लांबोवपाक लावपाक कागदाची फुलां करपाक गुलाब तशें करून दवरपाक आवडटा आमचे घरांत कसलेय सण आसल्यार जशें गणपती किंवां दिवाळी आसल्यार आमी भायर साकून सजावटीच्यो वस्तूं हाडनात आमी त्यो घरांतच करतात आनी बरें तरेन म्हणजे सवाय बी भायर मेळटा त्यो खूब म्हारग मेळटात आमी घरां केल्ल्यान त्यो सवाय बी आनी बऱ्यो बीन उरतात आनी परत त्यो तुमकां वापरुंकय मेळटा फुडल्या वर्साक